उणिवीह जनवरी ॿ हज़ार चोॾहं ॿारहं फरवरी ॿ हज़ार पंज ॾह मे ॿ हज़ार चारि एकटीह ओगस्ट ॿ हज़ार ॿारहं सोरहं मे उणिवीह सो नवे